ویسے تو مشکل پہلو کوئی سا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی فوراً بول دیا جائے جس پر میرا گہرا مطالعہ نہیں ہے وسیع مطالعہ نہیں ہے تو اس پر لکھنا اس پر باتیں کرنا بڑا دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت کرنا کیا پڑتا ہے کہ اگر میرے کو دے دیا جائے مجبوراً ان کو جبراً انہوں نے بول دیا کہ وہ تیرے کو کرنا ہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں اور کچھ ویڈیوز کا سہارا لیتے ہیں کچھ آڈیوز کا سہارا لیتے ہیں اور سہارا لے کر کے اس کو لکھنے کا کام کرتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا بہت ساری دقتیں آتی ہیں چونکہ کاپی کرنا نقل کرنے میں عقل بھی لگتی ہے تو نقل جو ہے عقل سے ہوتا ہے تو عقل لگانی پڑتی ہے کافی سارا سمے جاتا ہے ٹائم جاتا ہے لیکن یہ کہ مشکل کام کر کے زندگی آسان ہوتی ہے تو مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے مشکل ہے مشکل کو جھیلنا ہی پڑتا ہے اور جھیلنے سے زندگی آسان ہوتی ہے اسی لیے میں بھی جھیلتا ہوں کبھی ایسی ایسے وقت آتے ہیں اوقات آتے ہیں تو میں اس کو فیس کرنے کے لیے سامنا کرنے کے لیے ریڈی ہوں